खाने में मेरा पसंदीदा भोजन नमकीन चावल और इडली सांभर है चावल सेहत के लिए हल्का और स्वादिष्ट होता है चावल में कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर पाया जाता है चावल हल्का भोजन होता है जिससे पेट में गैस भी नहीं बनती और पेट में भारीपन भी नहीं लगता है नमकीन चावल में सारी सब्जियाँ आलू प्याज टमाटर मिर्ची डाल कर बनाया जाता है जिससे हमें चावल के साथ साथ सब्जियों का पोषण भी प्राप्त होता है इडली सांभर भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है इडली में फाइबर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन पाया जाता है वहीं सांभर में सभी प्रकार की दालें डाल कर और उसमे सभी प्रकार की सब्जियाँ डाल कर बनाई जाती हैं जिसमें हमें दालों और सब्जियों का प्रोटीन भी प्राप्त होता है सांभर और को इडली के साथ खाने से बहुत बेहतरीन स्वाद मिलता है और मुझे नमकीन चावल और इडली सांभर बहुत स्वादिष्ट लगते हैं